हमारे तो जैसे नगरपालिका क त अनुभव नहीं है ग्राम पंचायत हम गाँव में रहते हें त ग्राम पंचायत के बारे में बाता रहे हैं ग्राम पंचायत में जैसे जे है खणंजा हे तो खणंजा मतलब हम लोग गाँव क प्रधान लगवाते हैं और जो है कहीं नाली की पानी बहने की दिक्कत है तो वहाँ नाली बनवाते हें और जे हैं कहीं जैसे पोखरा है पोखरा खनवाए हुए हैं पोखरा के आगे में हम लोग पेड़ भी लगवाए हुए हें लेकी वो अलग बात है मतलब है कि जितना पैसा मतलब एक खर्च करना चाहिए उतना खर्च नहीं कर कर पाते हैं या उसमें कुछ बचातें हैं वो अलग बात है लेक उसके बाद भी तो कुछ काम होता ही है गाँव में जैसे अभी समुदाय शौचालय बना हुआ है और गाँव गाँव शौचालय बना हुआ है परधान बारह हजार गरमेंट के तरफ से आया तब गाँव में शौचालय भी बना है ज़्यादा लोगों के पास तो ये अच्छा भी काम हुआ है बस